हाँ मेरे को पाँच दिनाँक अभी याद हैं पाँच जनवरी उन्नीस सौ तेईस सात फरवरी उन्नीस सौ छियालीस नौ मार्च उन्नीस सौ छिहत्तर दस मई उन्नीस सौ छियान्नवे पच्चीस नवम्बर दो हजार